आंनि धोरोमा जयैहाय खामानि मावनो थाखायहाय फोरोङो माबोरै मावनांगौ माबोरै अनलायनानैहाय मावनांगौ बेफोरनि बागैहाय फोरोङो आरो माबादि मावोब्ला मोजां मोनजायो बेफोरनि बागैहाय आंखौहाय माने जयैनो माबादि मावलांनांगौ बेफोरनि बागै गोबांथार बाथ्राफोर फोरोङो आरो बेखौहाय जयै जयैनो माबा रायज्लायनानै थाबैनो बेबायदि खामानिफोरखौहाय मावनो थाखाय रायज्लायनाय जायो बेबादिनो सफ्तासेयावहाय खनसे नङाब्ला खननै बेबायदिनो मावनो थाखायहाय रायज्लायनाय जायो आरो बेखौहाय मा मा राहायै मावो होन्नानै बुङोब्ला जेरैहाय बबेबा मोनसे नखरावहाय मानिबा गोनांथि जानानै फैयोब्ला बेयावहाय जयैनो थांनानैहाय बेनि नांगौफोरखौहाय जों बायनानै लाना थांनानैहाय बेनि नखरावहाय मा मा खामानि मावनांगौ दङ बेफोरखौ जों मावफुंनानै होयो आरो बेबायदिनो जेब्ला जों मावफुंनानै होयो अब्ला बिसोरो गोजोननाय सान्थिफोर मोननो हायो नालाय बेखायनो जों बेबायदि खामानिखौ मावफुंनांगौ आरो